پرنٹ میڈیا جیسے کہ اخبار اور میگزین اور اے زی میڈیا جیسے کہ نیوز چینلس اور شوسل میڈیا کے درمیان کئی بنیادی فرق ہیں معلومات کا ذرائع پرنٹ میڈیا یہ مواد عام طور پر تحقیقی اور تفصیلی ہوتا ہے اخبار اور میگزین میں مضامین کو لکھنے کے لیے زیادہ وقت دیا جاتا ہے جس سے ان کی گہرائی اور معیاری تصدیق کی جا سکتی ہے ٹی وی میڈیا نیوز چینلز فوری خبر فراہم کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اس میں تفصیل کی کمی ہو سکتی ہے یہ عموماً مختصر اور بصری طور پر متاثر کن ہوتا ہے سوشلز میڈیا شوسل میڈیا معلومات کا ایک بہت تیز اور وسیع ذریعہ ہے جہاں کوئی بھی شخص اپنی رائے تجربات اور خبریں شیئر کر سکتا ہے تاہم اس کی وجہ سے درست معلومات کی تصدیق مشکل ہو سکتی ہیں کیونکہ افواہیں اور غلط معلومات بھی آسانی سے پھیل جاتی ہیں اعتماد پرنٹ میڈیا عام طور پر اسے زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے کیونکہ اکثر بڑی نیوز ایجنسیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں اور ان کے پاس معلومات کی جانچ پڑتال کے وسائل ہوتے ہیں ٹی وی میڈیا بعض اوقات ٹی وی چینلز بھی فوری معلومات کے لیے جانا جاتا ہے لیکن وہ بھی بعض اوقات بیانات کی تصدیق نہیں کرتے سوشل میڈیا اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں اطلاعات کی صحیح اور غیر صحیح کی جانچ کرنا مشکل ہوتا ہے میری ترجیح میں پرنٹ میڈیا اور معتبر نیوز چینلز پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ یہ معلومات کی جانچ پڑتال کے عمل سے گزرتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں گہرائی ہوتی ہے سوشل میڈیا کا استعمال معلومات کو فوری طور پر جانچنے کے لیے کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں محتاط رہنا ضروری ہے